मध्य प्रदेश में माण्हू क्रिकेट खेॾंदा आहिनि तंहिं खां पोइ पार्क बि माण्हू घुमणु वेंदा आहिनि तंहिं खां पोइ ॿारनि खे बैडमिंटन बि खेॾंदा आहिनि हरी कंहिंमहिल बालीबॉल थी वियो उहो बि खेॾंदा आहिनि कंहिंमहिल ॿारनि खे कबड्डी उहो बि खेॾंदा आहिनि कंहिंमहिल ॿारनि खे मूड थियो पिकनिक मल्हाइण जो ओॾांहुं बि वेंदा आहिनि जा ॿारनि खे कंहिंमहिल स्विमिंग पूल करिणी हुजे उहो बि स्विमिंग पूल कंदा आहिनि त